ہلو کیا آپ سویگی کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی اصل میں میں کچھ دیر قبل آپ کا سویگی ایپ استعمال کر رہا تھا اور اس میں مجھے چکن بریانی دکھائی دی جو کہ میری سب سے پسندیدہ ڈش ہے تو میں نے ایک کلو چکن بریانی آرڈر کی ہے اور دراصل میں نے یہ جاننے کے لیے کال کیا تھا چونکہ میرے فون میں نیٹورک نہیں آ رہا ہے تو میں یہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ میرا آرڈر آخر مجھ تک کب تک پہنچ سکتا ہے تو اس لیے میں نے یہ جاننے کے لیے کال کیا تھا کہ آپ میرا آرڈر کب تک پہنچا دیں گے اچھا آدھے گھنٹے میں اچھا لیکن یہ بتائیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو آپ پھر کب تک میرا آرڈر پہنچا دیں گے اگر آپ ٹریفک میں پھنس گئے تو اچھا ایک گھنٹہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ میرا آرڈر جلد سے جلد مجھ تک پہنچائیے میں انتظار کر رہا ہوں بہت شکریہ